ई दवाइ बीरो केलिए बोखार लागल रहै ई दवाइ बीरो केलिए ठीक भेलै सुइआ दवाइ चललै बकरीके तऽ ठीक भऽ गेलै बकरी बाल बच्चाके लएके माथा खराब हो जाए हइ तुरन्त तुरन्त बकरीके झाड़ हो जाता है पेट खराब हो जाता है बोखार लगता है लगै हइ तऽ ई मकइ दै छिए खाइलए दर्रा दै छिए खाइलए गहूमके

धोइन धानि दै छिए खाइलए दुभिओ घास किछु किछु दै छिए खाइलए खाइ खाइ ह य पहिले काम धन्धा करै छिए खाना पीना बनैलहुँ तऽ लोक